ہم لوگ چھت جب اپنی چھت پہ جاتے ہیں تو آسمان کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے ستارے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند نہیں ہوتا ہے تو صرف ستارے ہی دکھائی دیتے ہیں تو اس میں ایک ستارہ ہے قطب ستارہ جو کہ میرا فیوریٹ ہے میرا پسندیدہ ہے اور اور جو قطب ستارہ ہے اس کو سات ستارے جو ہیں وہ قطب ستارے کا چکر لگاتے ہیں وہ رات بھر میں کیا کرتے ہیں کہ وہ قطب جو ستارہ ہوتا ہے اس کا چکر لگاتے ہیں اور جو سات ستارے ہوتے ہیں وہ چارپائی کی طرح سے وہ کیا ہوتے ہیں کہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے کر کے کبھی اپنی جگہ پہ رہتے ہیں پھر وہ دھیرے دھیرے قطب ستارے کا چکر لگاتے لگاتے لگاتے جب صبح ہوتی ہے تو وہ پھر سے اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں تو میرا سب سے پسندیدہ جو ہے وہ ہے قطب ستارہ وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور سب ستاروں سے بس میرا وہی پسندیدہ ہے اور اس کا تجربہ وہی ہے کہ وہ اس کا چکر لگاتا رہتا ہے اور مجھے یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے اور ستارہ